جی بولیے جی ایس بی آئی بینک سے بات کر رہے ہیں

جی کس لیے بند کرانا ہے آپ کو اکاؤنٹ ہماری تو سروس جی بولیے آپ مجھے اکاؤنٹ نمبر بتائیے میں چیک کرتا ہوں ابھی کیوںکہ بینک کبھی غلط پیسے نہیں کاٹتا نہیں آپ ایک بار اکاؤنٹ نمبر بتائیے ہم چیک کر لیں آپ کو آپ بند کرائیے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی چیز ہے آپ رکھیے یا کلوز کریے اوپن کیجیے جی جی لے لیکن بینک جو ہے ریفنڈ نہیں کرتا کچھ جو کٹے ہیں وہ چیک کر کے بتا دیں گے آپ کو کس چیز کے کٹے ہیں جی جی آپ جو ہے مجھے اکاؤنٹ نمبر بتائیے اپنا بتائیے

یہ ریشما کے نام سے اکاؤنٹ ہے آپ کا جی ہاں جیسا کہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ پچھلے تین مہینے سے آپ کے جو ہے اس میں پیسے کٹ رہے ہیں یہ جو ہے نا اے ٹی ایم کارڈ آپ کا تھوڑا زیادہ یوز ہو رہا ہے اس میں کیوںکہ بینک کی طرف سے جو ہے نا دو ٹرانجیکشن فری ہیں باکی اگرآپ نکالیں گے کسی ادر بینک سے تو وہ چارک کٹیں گے جی اور یہ جو آپ کے آپ کے آپ کے جو ساڑھے سات سو روپے کٹے ہیں یہ آپ کا مینٹیننس چارج ہے آپ کو جو ہے تین ہزار روپے اکاؤنٹ میں رکھنے ہی رکھنے تھے لیکن آپ نے جو ہے اس سے رکم کم کر دی ستائیس سو آ گئی ایک بار آپ کی رکم ایک بار چھبیس سو پچاس تو اس میں بینک جی جی نہیں جب فارم فل کراتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ

باکی ایسا ہے میں چیک کرا لوں گا اور باکی آپ کی جو پریشانی ہے اس کو دور کرا جائے گا ٹھیک ہے میم ایک آدھار کارڈ لے کر اور اکاؤنٹ نمبر بینک کی پاس بک لے کر کل آپ ہمارے بینک آ جائیے پھر آپ کا اکاؤنٹ کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے میم جی جی ٹھیک ہے میم کل بینک آ جائیے آپ اوکے میم